हाँ जी बोलिए नमस्ते जी नमस्ते बोलिए ठीक कौन कौ

सौ रुपया लीटर है जी हाँ सौ रुपया लीटर है भैंस भैंस का दूध सौ रुपया चला हम कम कर देंगे थोड़ा बहुत का नाम दो चार रुपया अ चलिए दस दस पर्सेन्ट का डिस्काउंट दे दूँगा आपको हाँ जब आप ज़्यादा ले रहे हैं

ठीक है आप आइए मैडम का नाम है आपको दूध मिल जाएगा हाँ पनीर है पाँच सौ रुपये किलो है जी जी हाँ सर उस पर भी डिस्काउंट कर देंगे मैडम का नाम है आप उसका टेंशन मत लीजिए आप जब आपके घर में शादी है इतना आपको सामान लेना है तो डिस्काउंट करते जाएँगे ना हम हाँ सर हाँ हाँ डिस्काउंट दे देंगे मैडम का नाम है सब कुछ दूध दही सब आपको सब मिलेगा मक्खन उकखन सब मिलेगा का नाम है पनीर उनीर सब मिलेगा नहीं नहीं नहीं एकदम का नाम है आपको पेवर चीज़ मिलेगा

हाँ हाँ आप मैडम आइए आपको डिस्काउंट काट कर दे देंगे का नाम है आपको सारा सामान मिल जाएगा आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी नहीं मिलावट नहीं रहेगा मैडम

हाँ ठीक है मैडम मिल जाएगा आपको का नाम है जो भी चीज़ माँगेंगे आपको मिल जाएगा का नाम है आपको डिस्काउंट

हाँ ठीक है मिल जाएगा हमारे पास सब कुछ आइटम है का नाम है में दूध दही मखकन है घी वह सब है का नाम है ऐसी बात नहीं है सब कुछ मिल जाएगा आपको है आजमगढ़ जिला में है

हाँ हाँ हाँ डिस्काउंट करके बता देंगे मैडम ठीक है मैडम आप आइए का नाम है आपको डिस्काउंट करके दे देंगे का नाम है आपको कोई टेंशन मत लेना आप या

हाँ तो हाँ सब मिल जाएगा सब मिल जाएगा आपको सब मिल जाएगा एकदम देसी घीऊ मिलेगा मक्खन भी मिलेगा आपको दही भी मिलेगा दूध भी मिलेगा हाँ भैंस का भी मिलेगा गाय कभी मिलेगा हर चीज का मिलेगा हमारी दुकान पर बहुत ओरिजिनल चीज़ मिलता है हमारे दुकान पर ओरिजिनल हाँ हाँ हमारे आजमगढ़ में पॉपुलर दुकान है एक दम बढ़िया हाँ एक दम एक नंबर की दुकान है अच्छा नमस्ते जी नमस्ते